हम अपन पेन कार्ड पहिलुका पेन कार्ड जे छलाह तकरा आब विवाहक बाद नव पेन कार्डमे बदलऽ चाहैत छी जाहिके लेल आवश्यक की सब दस्तावेज छै से हम उपलब्ध करबऽ चाहैत छी जेनाकि पेन कार्ड बनबय कऽ लेल आधार कार्डके सेहो जरूरी पड़ैत छै तैके बाद बैंक अकाउंटक जरूरी पड़ैत अछि सही नाम पिताके नाम से सबके जरूरी पड़ैत छै से सब सही रहयके चाही तै के लेल हम नया पेन कार्ड के इशु कराबैक लेल नया अप्लाइ जे छियै से करऽ चाहैत छी